हाँ नमस्ते मैडम नमस्ते मैडम बताइए आपको क्या चाहिए आइए आइए हमारे पास बहुत बच्चों के कपड़े अच्छे अच्छे कपड़े हैं बताइए आपको क्या चाहिये अच्छा अच्छा कौन से साड़ी चाहिए कौन से कलर में चाहिए हाँ जो जो आज कल वो बॉडर वाली चली है वो देखिए आप पर बहुत अच्छी लगेगी मैडम वो आपको तीन हजार तीन सौ में में पड़ जाएगी कम मनाए हुए पर मैडम ती अरे आप आओ तो बताओ फिर हम बता रहे है न आप आओ तो बताओ कपड़े में अब सरकार हमें जितना देगी कहेगी जितना देगी हम उतना हि देंगे न आपको फैमिली स्कूल में बच्चे कितने हैं आप बताइए हम फिर ड्रस उतने ही आपको बताते हैं अच्छा आपके दो बच्चे हैं अच्छा अच्छा आपके बच्चे के स्कूल में टीचर कितने हैं वो बताइए आप हाँ आपके बच्चों के स्कूल में अरे नहीं नहीं नहीं नहीं टीचर कितने हैं टीचर अच्छा बीस हैं अच्छा उन लोगों के लिए भी ड्रेस चाहिए न अच्छा अच्छा आप ये बताइए कितनी मैम और कितनी सर हैं तीस लोग हो गए

अच्छा मै मैम के लिए साड़ी चाहिए या सूट चाहिये सर के लिए पैंट चाहिए य कुर्ता चाहिए अरे पैंट सर्ट और मैडम के लिए कित साड़ी कितनी चाहिए कितने सूट चाहिए अच्छा ठीक ठीक साड़ी दस सूट और सर लोग पैंट सर्ट पैन के आते हैं

अच्छा ठीक ठीक मैडम हम आपको बता देंगे ठीक नमस्ते मैडम